मैथिली भाषा बहुत पुराना भाषा छै ओयसँ मुख्य रूपसँ एकर मुख्यपटलपर दू हजार तीनमे संविधानमे आठवीं अनुसूचीमे शामिल होलै तब अलै लेकिन मैथिली साहित्य हिन्दीसँ भी पुराना साहित्य है विदेशी एक शिक्षाविद् कहले छै एकरा बारेमे की मैथिली सबसँ मीठी भाषा है पूरे विश्वमे मतलब एकर जे वर्णित बोली है से इतना मीठ छै की लोग एकरा सबसँ सुन्दर प्रिय कर्ण प्रिय भाषा विद्यापति इहे भाषाके बहुत प्रसिद्ध कवि रहल रहै एकर जेना आओर भाषा छै संस्कृत अंग्रेजी ओहि सबसँ मैथिली भी प्रभावी छै इ दूनूमे सामंजस्य कयल जाइ तऽ मैथिली ओकरासँ उच्चतम कोटिपर छै की बहुत जादा आओर सुशील सब तरीकासँ कोइ भी चीजके सम्प्रेषण करैके लेल हइ दोसर भाषामे जे मिठास इतना नहि छै जितना मैथिलीमे है एहि लेल मैथिली सर्वोतम भाषा है